जैसे कि क्या कहता है कोई भी कागज़ होता है कानून के लिए जाते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं जैसे खेत खेते के कागज़ हो गया उसके लिए जाते हैं लेने के लिए तो दो दो दिन तीन तीन दिन लगा देता है पाँच पाँच दिन दस दस दिन लगा देता है जैसे कि क्या हो गया किसी को ब्लॉक पे जाते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड ही बनाने के लिए तो उसमें क्या कहता है जे चार दिन टहलाता है घुमाता है चाहे प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं उसमें जे क्या कहता है कि घुमाता रहता है घुमाता जाओ बिहान आओ परसो आओ दस दस दिन बीस बीस दिन घुमाते रहता है जैसे गा किसी को सर्टिफिकेट हो गया चाहे कोई बच्चे को सर्टिफिकेट हो गया बनाने के लिए जाते हैं एच एम तो घुमाता रहता है बच्चे का अधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो घुमाता रहता है बैंक में खाता खोलाने के लिए जाते हैं तो घुमाता रहता है दो दो दिन तीन तीन दिन चार चार दिन घुमाता रहता है बनाता ही नहीं है किसी को पैन कार्ड बनवाने के लिए जाएँगे तो दस दस दिन बीस बीस दिन घुमाता रहता है आज आओ बिहान आओ कल आओ चाहे कोई प्रॉब्लम ऐसन होता है तो करने के लिए जाते हैं तो बोलता है जो कल आओ परसों आओ दस दिन बाद आओ बीस दिन बाद आओ टाइम लगाता है अपना बच्चे को नाम लिखाने के लिए जाओ स्कूल में बच्चे का नाम लिखाने के लिए जाओ तो दस दस दिन बीस बीस दिन घुमाता रहता है बढ़ियाँ से लिखता ही नहीं है आज आओ बिहान आओ चाहे बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए जाओ तो घुमाता रहता है और बैंक जाओ तो बैंक में घुमाता रहता है कल खाता खुलेगा परसों खाता खुलेगा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाओ तो आज बिहान आज बिहान आज बिहान आज बिहान करता रहता है यहाँ कभी भी कौनो चीज़ जरूरी पड़ जाए तो सरकारी के अथि से जाते हैं तो काम नहीं होता है घुमाता रहता है करता ही नहीं है क्या करेंगे चाहे किसी को कागज़ ही बनवाने जाओ सर्टिफिकेटे बनवाने के जाओ ड्राइवरी लाइसेंस ड्राइवरी लाइसेंसे बनवाने के लिए जाओ तो चार चार दिन पाँच पाँच दिन आ जाओ ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है अधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड नहीं है खून जाँच नहीं कराया है दस दस दिन बीस बीस दिन घुमाता रहता है बोलता है कल आओ ये चीज़ बनवा के लाओ पैन कार्ड बनवाकर लाओ खून जाँच करवा के लाओ घुमाता रहता है बनाता ही नहीं है क्या करेंगे